ایک لاکھ پچپن ہزار دو لاکھ پینتس ہزار تین لاکھ پینتالیس ہزار چار لاکھ پچاس ہزار پانچ لاکھ پچیس ہزار